मां जेका साड़ी ऑडर कई हुई उअ त फाटल निकिती रंग भले उहो ई हो साॻियो हो पर हुन में जॻग जॻहि ते टूंग हुआ ऐं हुन जो जेको हेठिरो हिस्सो हो उहो बि ठीकु कान हो त मुंहिंजी रिक्वैस्ट आहे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त तव्हां उहो ऑडर या त कैंसिल कयो या मूंखे मटाए करे बि मोकिलियो छो कि मूंखे जल्दी में किथे वञिणो आहे ऐं उन जे हिसाब सां ब्लाउज बि तयारु करिणो आहे त तव्हां इन ॻाल्हि ते ध्यानु ॾेई करे मूंखे जल्द में जल्द जवाब ॾींदा ऐं या हुन जी मोटाइण जी कोशिश कंदा